جی ہاں میں نے پی ٹی اوشا کے بارے میں سنا ہے وہ ایک سابقہ ہندوستانی ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے انیس سو اسی انیس سو چوراسی اور انیس سو اٹھاسی کے اولمپکس میں حصہ لیا وہ اولمپک گیمس میں حصہ لینے والی پہلی ہندوستانی خاتون تھیں وہ چار سو میٹر ہڑدل ریس میں بھی انیس سو چھیاسی میں ایشیا کی چیمپئن تھیں وہ ایتھلیٹکس میں اپنی خدمات کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا کھیل کا ایوارڈ ارجنا ایوارڈ جیتنے والی پہلی خاتون تھیں میرا خیال ہے کہ پی ٹی اوشا ہندوستانی کھیلوں کے لیے ایک قومی خزانہ ہے وہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا شخصیت ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کو اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے حوصلہ دیتی ہیں میں ان کی کامیابیوں پر بہت فخر کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں گی اور دیگر لوگوں کو حوصلہ دیں گی